हाँ हिंदी भाषा वह साधन है जिस के द्वारा मनुष्य बोल कर सुन कर लिख कर पढ़ कर अपने मन के भावों को विचारों का आदान प्रदान करता है दूसरे शब्दों में जिस के द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें उसे भाषा कहते हैं सार्थक शब्दों में समूह या संकेत को भाषा कहते हैं हिंदी भाषा एक लोकप्रिय भाषा है जो एक दूसरे से बात करने में अच्छा लगता है कुछ आम भ्रांतियाँ मतलब जैसे कुछ गलतियाँ शब्द हैं हिंदी के जो ग़लत हैं लेकिन किसी को ग़लत लगते नहीं और उन्हें दूर करने के लिए शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए